नोंथाङा मा सानो बर' रावा बे ओनसोलाव गुबुन रावफोरनि जौगानायाव माबोरै गोहोम खोख्लैदों होनोबा थिख बिदिनो जोंनि जिल्ला चिरांनि सिङाव थानाय जेरै खना खनला बाजार हाथाय बाजार खना खनला गामि खना खनला गामियाव संसार जानाय एबा गुबुन खना खना हादान बादियाव संसार जानाय बर' रायलायनो गोरों बर' सुबुं माहारिफ्रा मोनसे बाजाराव फैयोबा गुबुन रावफोरनि गुबुन हारिनि गुबुन रावफोरनि रावखौ रायलायनानै बेसाद एबा मुवा बिनानै लाफैनो रोङा एबा लांनो रोङा एबा गावनि नांगौ खिनिखौ आबुं खालामनो रोङा थिख बिदिनो बाजाराव फैयो गावनि गामि गफायाव सोलिनाय राव रायलायो थिख बिदिनो बर' राव रायलायफ्लेबाय थानाय गुबुन हारिनि रावखौ रायलाया जेरै बेंटल बेंटलाव जेरै खना खनला गफायाव संसार जानाय सिगांनिफ्रायनो संसार जानाय बर' रायजो एबा बर' हारि समाजफोर दङ बिफोरो जिखिनि बाजाराव फैनानै गुबुन हारिफोरजों जिखिनि बेसाद बिफैनाय माबा मोनसे हेफाजाबनि रायलायनाय मानाय थिख बिदिनो बर'नि गासैबो रायलायफैजोबनानै दा गुबुन हारिनि सुबुं माहारिफ्रा गुबुन हारिनि समाज एबा सुबुं माहारिफ्रा जोंनि रावखौ रायलायफिन्नाय एबा फिन्नाय होफिन्नायाव बेबादिनो जौगानायाव जोबोर गोहोम खोख्लैदों मानो होनोबा बिसोरो फिन्नायखौ होफिन्नो हाया एबा गासिबो बुजिस'नो हायै माने जि जायगायाव बर'फोर मैखोम बे जायगायाव बिसोरो गुबुन हारिनिबाबो गोरोबफ्लेनानै थानांगौ मानि जि भाषा जि रावखौ रायलायदों बेबादिनो बुजिनानै थानांगौ एबा बुजिनानै लानांगौ थिख बिदिनो गुबुन रावफोरनि जौगानायाव गोहोम खोख्लैबाय थादों जेरै बेंटलाव संसार जानाय गुबुन गुबुन हारिनि हारिसाफोर गुबुन गुबुन हारिनि समाज गासिबो दंजोबो बिफोरनि सायाव बर' रावा बे ओनसोलाव मानि थाखाय जौगानायाव गुबुन हारिनि थाखाय मानि थाखाय जौगानायाव गोहोम खोख्लैदों होन्नाया नै बेनो